हांवे मिडीया कंपनीचें फ्रंट लोड वाॅशींग मशीन घेतलां तें मशीन सगळें बेस्ट आसा फक्त तेंतून दोन तीन गजाली ज्यो आसात त्यो नेगेटीव आसा त्यो आवडाना म्हाका त्यो कंपनीन सुदरायल्ल्यो बरें जातलें एक म्हणजे ते कपडे जर कमी आसा भितून सात किलोची केपेसीटी पूण तेतूंत मातशे जर क कमी लायट आसा जर कपडे जाल्यार तें गडगडटा खूब आवाज करता व्हडलो आनी गड गड गड गड करून तें फुडें फुडें येता आनी आमी कंपनीनसून म्हणजें जेन्ना आमी वॉशींग मशीन घेतलें आनी तेचे उपरांत कंपनीचो आमकां कांय काॅल ना कांय ना सर्विसिंगाक येवंक ना मशीन चलता मशीनाक कायच प्रोब्लम येवंक ना अजून मेरेन पूण कंपनीचो फिडबेक बी कांय ना आमकां क्वेशन बी कांय ना आनी आनी एक गजाल तितून ना ती हेंडल ना तेच्या सायडीक नाजाल्यार म्हणजे खांच ना खंय आमी हात घालून तें उचलू शकता अशें आनी तें कॅरी करपाक एका जाग्या वयसून दुसऱ्या जाग्यार हालोवपाक व्हरपाक खूब कठीण जाता आनी तें जड आसल्या कारणान तेका धरपाक कांयच मेळना इतलो प्रोब्लेम जाता बाकी मशीन सगलें बरें आसा